اردو زبان دنیا کی خوبصورت اور نفیس زبان میں سے ایک ہے جس کی کئی منفرد خصوصیات ہے اس زبان کا انداز گرامر الفاظ کا چناؤ اور تلفظ سب سے دوسروں سے ممتاز بناتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم گرامر کی بات کریں تو اردو کی ساخت خاصی منظم اور باقاعدہ ہے اس میں جملے عام طور پر فاعل مفعول اور فعل کی ترتیب سے بنتی ہے مثلاً میں نے کتاب پڑھی اردو میں اس میں فعل صفت ضمیر حرف جار وغیرہ کی شناخت اور استعمال بہت واضح ہے اردو زبان میں واحد جمع مذکر اور مؤنث کی تخصیص بھی اہم کردار ادا کرتی ہے جو بعض اوقات دیگر زبان کے مقابلے میں نثبتاً پیچیدہ ہو سکتی ہے جیسے کتاب مؤنث ہے اور قلم مذکر تلفظ کی بات کریں تو اردو زبان میں الفاظ کے ادائیگی کا خاص انداز ہے کئی الفاظ فارسی عربی ترکی اور ہندی سے ماخوذ ہیں جن کا تلفظ درست طریقے سے ادا کرنا اردو کے حسن کو برقرار رکھتا ہے مثلاً خواب محبت زندگی یہ سب الفاظ اپنے خاص لہجے اور آواز کے ساتھ بولے جاتے ہیں اس کے علاوہ اردو کی ایک اور بڑی خوبی اس کا ادب اور شاعری میں استعمال ہے اردو کی نرمی تہذیب اور شاعرانہ اسلوب اسے ایک جذباتی اور دل کو چھو لینے والی زبان بناتا ہے مجموعے طور پر اردو کی گرامر کی تربیت الفاظ کی ساخت تلفظ کی شناخت اور ادبی حسن یہ سب اس زبان کو نہایت منفرد اور پرکشش بناتی ہیں